हाँ मैंने मीटिंग में शामिल होने के लिए दूर दराज से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में जुड़ने के लिए विभिन्न ऐप और सेवाओं का उपयोग किया है क्योंकि मैं जब भी मेरी पर्सनल मीटिंगों और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए टीम से बात करता था तो कभी कभी मुझे घर से दूर रहना पड़ता था जिसके माध्यम से मैं उन्हें आमने सामने नहीं मिल कर के वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए हमारे काम को समझता और समझाता था जिसका मैं एप का उपयोग कर के वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग कर करता था जिसका अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं किसी भी कोने में बैठा हूँ मेरी टीम से बात होती थी और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए मैं उससे कॉन्टैक्ट कर सकता था इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी इंटरनेट सुविधा का योगदान रहा है और स्मार्टफ़ोन नई तकनीकी का मेरे जीवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत अच्छा अनुभव है मुझे इसके बारे में सबसे ज़्यादा पसंद यही है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब भी बात करूँ तो अच्छे से हो जाती है लेकिन कभी कभी जब नेट नहीं चलता है वो थोड़ा परेशानी करता है लेकिन ऐप से वीडियो कॉल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है